भारत में जेतिरो बि वधीक त वापारु थींदो आहे हुन में गुजरात में जेका माण्हू रहंदा आहिनि वधीक त वापारु करण ई पसंदि कंदा आहिनि जीअं डायमंड्स थी विया टैक्स टाइल थी वियो त हिन सभिनी शयुनि जो वापारु गुजरात में ॾाढो वधीक थींदो आहे गुजराती जेका आहिनि ॾाढा वापारी माइंड सैट सां हूंदा आहिनि ऐं शराब जो जेको लाइसेंस ईंदो आहे उहो गुजरात में बैन आहे छो बाक़ी सभु जेकी सिटीसि ऐं स्टेट्स आहिनि हुन में इहे सभु शयूं लिग्ल आहिनि बट श शराब जो जेको उपयोग ऐं लाइसेंस आहे इहो सभु जेकी शयूं आहिनि इहे गुजरात में बैन आहिनि